जोङो गामियारि ओनसोलनि मानसि जानायलाय जोङो थांनानै थानायनि थाखाय एबा जिउ खुंनायाव जोङो मावनानै जाखानांगौ जोङो मावनानै जायाब्ला जोंहा बेबायदिनो थांनानै थानायाव गोबां जेंना सोमजियो जोंहा निजा हा गैयाब्लाबो दिनै जोङो बेबायदिनो मावना जाग्रा हिसाबै जोङो बेबायदिनो मालायनि एबा मालायनि सायाव सोनारनानै एबा मालायनि हाफोरखौ जोङो बन्दख लानानै जोङो मावना जानो गोनां जायो सोरहाबा आदि हिसाबै मावो सोरहाबा बेबायदिनो थिखा हिसाबै मावो सोरहाबा बेबायदिनो बोसोरिखिया बेबायदिनो बन्दख लानानै जोङो रायज्लायलायनायनि गेजेरजों जोङो हाफोरखौ बन्दख खालामनानै जोङो मोननो हायो बे जेब्ला जायफ्रा बन्दख लागोन जाय मालिखनिफ्राय बेजों रायज्लायनायावहाय गोबां माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो लेखा लिखि खालामनांगौ जायो खय बोसोरसिम होगोन खय बोसोरसिम मावनानै जानो मोनगोन बेफोरनि बेबायदिनो मोनसे बेबायदिनो लेखा लिखि खालामनानै लानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो सोरहाबा न'खरफ्राव थोजासे हा दंखायोब्लाबो दंजायोब्लाबो बिदा फंबाय जेब्ला गोबां जायो अब्ला बे बिमा बिफानि सम्फथियावबो गोबां जेंना जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला दिनै बिमा बिफानि साय सम्फथिफ्राव बिदा फंबाय बेफोरबायदिनो रानलायनायफ्राव बेबायदिनो दावराव दावसि जेंना सोमजियो जेब्ला बेफोर बायदि जेंनाया सोमजियो अब्ला जोङो सोरनि खाथियाव थांनो गोनां जायो होननानै बुङोब्ला जोङो गामियारिनि रायजो राजाफोरखौ नांगौ जायो लोगोसे जोंनि गामियारिफोरजों सायख'नानै दोनजाखानाय जि नाखि गावबुरा बे गावबुराखौबो नांगौ जायो बेबायदिनो लानानै जोङो बे समस्याफोरखौ जोङो दावराव दावसि जानाय जि समस्या बेफोरखौ समाधान खालामलायनो जों रायजो राजाफोरनि गेजेरजोंसो हायो बेनिखायनो जोङो दिनै जों बेबायदिनो समाधान जायोब्लासो जोङो मोनसे बेबायदिनो गोजोन थासारियाव फैनो हायो जोङो दिनै मावनानै जाग्रा जानि आरो बेबायदिनो मावनानै जानायजों जों जेब्लायबो जिउ खुंनायाव गोख्रों जानो हाथोंसै